ऑबस्टेकल इन डान्सिंग करीयर हय हे हांवें खूब फेस केलां ल्हानपणाच्यान डान्स शिकतना खंय ना खंय तरी ऑबस्टेकल आयल्याच आसतले लायफांत म्हाका याद जाता जेन्ना हांव अकरावेंत आशिल्लें तेन्ना आमचें कॉपिटीशन काय कॉनसर्ट कितें तरी आशिल्लो आनी सारके डान्साच्या तीन दीस पयलीं म्हजो पांय तिरपलो आनी पांय सुजलो म्हाका कळना जालें डान्स कसो मेनेज करप सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिलो की कांय ना डान्स बऱ्या भाशेन जातलो कसो तरी पांयाक मसाज करून ना जाल्यार ती बँडेज येता ती बांदून कशें तरी पांय थाकायलो आनी कसो तरी तो डान्स पफोर्म जालो एकदां तर म्हाका याद आसा स्टेजीर आसतना म्हाका घुंवळ आयली राजस्थानी डान्स स्टेजीर चालू आशिल्लो आनी आमकां ते फेरे घेवपाचे आशिल्ले फेरे घेतां घेतां म्हाका याद जाता हांव स्टेजी वयल्यानूच पडलें सकयल म्हणजे तो असो एक क्षण आशिल्लो लोकूय हांसताले प्लस घुंवळ येवनूय पडिल्ली पूण एक मजेंत कशें तरी तो क्षण जालो डान्स करता जाल्यार ऑबस्टेकल हें लायफान येताच एक एकदां पांय तिरपता ना जाल्यार हात खंय तरी आपडटा कितें ना कितें तरी आसताच खंयचेच करीयर इजिली अशें जायनां तातूंत स्ट्रगल ही आसताच